گڈ آفٹرنون یہ آئی سی آئی سی آئی بینک سے عمار ہے آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں بالکل ہم تعمیرات کے لیے ہوم لون پیش کرتے ہیں گھر بنانے کے آپ کے منصوبوں کے بارے میں سن کر بہت اچھا لگا کیا آپ مجھے اپنی ضروریات اور پروجیکٹ کی تخمینی لاگت کے بارے میں کچھ تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں اس معلومات کو شیئر کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ہوم لون عام طور پر کل لاگت کا ایک حصہ احاطہ کرتا ہے اور یہ مختلف عوامل کے بنیاد پر مختلف ہوتا ہے مجھے حساب کرنے دیں اور آپ کو ہوم لون کی رقم کا تخمینہ بتانے دیں جس کے لیے آپ اہل ہو سکتے ہیں زمین کا مالک ہونا یقینی طور پر آپ کے قرض کی تا دہ مند ہوگا یہ ممکنہ طور پر آپ کی اہلیت اور قرض کی رقم کو بڑھا سکتا ہے مزید برآں ہمارے لیے پراپرٹی کی قیمت کا اندازہ لگانا اور یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ یہ مطلوبہ معیار پر پورا اترتی ہے مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے خدمات سے مطمئن ہیں ہوم لون کے لیے درخواست دینا ایک سیدھا سیدھا عمل ہے ہمیں آپ کی آمدنی کا ثبوت جائیداد کے دستاویزات اور آپ کے کریڈٹ ہسٹری سمیت کچھ دستاویزات کی ضرورت ہوگی ہم آپ کی درخواست کا جائزہ لیں گے اور قرض کی پیشکش شرح سود اور ادائیگی کی شرائط کے ساتھ آپ سے رابطہ کریں گے یقیناً سود کی شرح اور ادائیگی کے شرائط قرض کی رقم آپ کے کریڈٹ ہسٹری اور موجودہ مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہے ہمارا بینک کا مسابقاتی شرح سود پیش کرتا ہے اور ادائیگی کی مدت بیس یا تیس سال تک بڑھ سکتی ہے یہ آپ کو اپنے ماہانہ ادائیگیوں کے انتظام میں لچک کی اجازت دیتا ہے بالکل مجھے تفصیلات اور مزید بات کرنے میں زیادہ خوشی ہوگی ہم آپ کی سہولت کے مطابق ایک میٹنگ ترتیب دے سکتے ہیں یا تو ذاتی طور پر یا کال پر تفصیلات کو جاننا اور درخواست کے عمل کو شروع کرنے کے لیے آپ کا استقبال ہے میں ہوم لون کے عمل میں آپ کی مدد کرنے کا منتظر ہوں جب بھی آپ تیار ہوں پہنچنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں آپ کا دن بہت اچھا گذرے شکریہ ابھی اللہ حافظ